हम पहिनेसँ तऽ डायबिटीज आओर ब्लड प्रेशरसँ ग्रसित रही लेकिन हालमे इएह पछिला एगारह तारीखके अहिना आइजीएमएसमे एडमिट भेलहुँ तऽ ओहिमे हर्टमे से ब्लौकेज बतेलक

तऽ ओ ब्लोकेजकए जे ऑपरेशन कऽ कए अथीकऽ कए स्टेन्ट लगाकऽ ओ लगायल गेल आ तकर बाद ओहि दिनसँ फेर दबाइएपर जिनगी अछि दबाइके सेवन करै छी ठीक छी दबाइ खाइ छी बीच बीचमे चेकअप करबाक लेल जाइ पड़ैए पटना जाइ छी